زمین خریدنا ایک بہت فائدے مند سودا ہے زمین اگر آج کے دور میں جس کے پاس کافی زمین ہے وہ بہت مالدار ہے اور ہم جب زمین خریدیں تو ہمیں کچھ باتوں پر عمل قانونی باتوں پر عمل کرنا چاہیے جیسے کہ زمین کا بیعنامہ اپنے نام کرا لینا چاہیے کاغذی کاروائی کروا لینی چاہیے زمین کے پیپر اپنے نام کرا لینی چاہیے تاکہ جو انسان تاکہ جو ہم سے زمین بیچ رہا ہے وہ دوبارہ آگے چل کر اپنے زمین کا دعویٰ نہ کر سکے اور زمین کی رجسٹری اپنے نام کروا لینی چاہیے تاکہ وہ مکمل طور پر ہماری زمین ہو جائے اور پھر زمین بیچنے والا اس زمین کا دعویٰ نہ کر سکے تو اسی لیے زمین خریدتے وقت کچھ قانونی کاروائی اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے زمین خریدنی چاہیے